हम बहुत यूट्यूब चैनल एहन छै जाहि पर मिथिला के बारे मे बहुत रास आबै छै आओर ओहि मे एगो सबसॅं विशेष छै मैथिली ठाकुर के एगो यूट्यूब चैनल छै जाहिपर ओ मिथिला मे मिथिला के बारेमे ब्लॉग सब हुनकर आबैत रहै छनि आओर मैथिलीमे बहुत सुन्दर सुन्दर गीत गाबै छथिन आइ ओ तऽ मिथिला के शान बनि गेल छथिन मैथिली ठाकुर आओर हुनकर दुनू भाईयो मिथिला के शान एखन बनि गेल छथिन आओर बहुत किछु मिथिला के ओसब आगा बढ़ा रहल छथिन आओर पेंटिंगो करै छथिन मैथिली ठाकुर जे हम देखै छियनि हुनकर आओर आओर बहुत इंटरटेनमेंट करै लेल चैनल सब छै आओर एगो चैनल आओर छै ओ छथिन बिहार के लेकिन ओ भोजपुरियो बाजि दै छथिन ओहिमे हिन्दियो बाजि दै छथिन हमरा इंटरटेनमेंट के लेल हुनकर चैनल बहुत नीक लगैया कियाकि ओहि पर ओ कॉमेडी वीडियो सब बनबैत रहैत छथिन और बहुत चैनल छै और पढ़ाईयो के बारे मे आबैत रहै छै यूट्यूब चैनल पर जेना की खान सर के वीडियो सब आबैत रहै छै तऽ हुनकरो बात सब सुनै मे बहुत नीक लागैत रहैत छै बहुत नीक सॅं पढ़बितो छथिन ओ इंटरटेनमेंट के साथ पढ़बितो बहुत नीक करै छथिन तैॅं दुआरे हमरा खानों सर के वीडियो सब नीक लगैया